दिक्खो जेल्ले अस नच्चने आं डोगरे डोगरे लोकें कन्नै नच्चने आं सारी फैमली किट्ठी होइयै नचदी आंडीं गुआंढी बिच्च आह्नियै लेई पोंदे नच्चनै' इ'यां सेही होंदा ऐ अस अपने सारे डोगरे नच्चै दे बड़ा ओह् लगदा ऐ अच्छी फैंमली नच्चै दी एल्लै सारे किट्ठे होए दे आं शैल मतलब कि भांए बिच आह्नियै कोई आंडी गुआंढी छोड़ियै कोई भामें दूरै पारै दा बी लेई पवै आह्नियै नच्चन अपना डोगरा गै होऐ ते इ'यां सेही होंदा ऐ कि कोई अपना गै बंदा नच्चै दा हां हां डोगरी नच्चना ते अच्छा गै होंदा ऐ केई लेई पौंदे पंजाबी च नच्चन कोई कि'यां लेई पौंदा नच्चन कोई कियां लेई पौंदा नचन असें गी ज्यादा डोगरी गै अच्छा लगदा नच्चना जेह्ड़ी साढ़ी अपनी फैंमली फंक्शन बिच्च गेदी होंदी सारे कट्ठे होइयै सलाह् करदे के चलो बाजे अग्गै नचचे डी जे अग्गे नचचे सारे जने कट्ठे होइये नचना बिच्च भमें आंडी गुआंढी बी की नेई आई जाह्न फिर् नच्चना ते इ''यां लगदा के जेल्लै आई गे न सारा कट्ठा गै ग्रुप आई जा ते इयां लग'दा है के सारी गै अपनी फैंमली नच्चै दी ऐ नच्चना केह् ऐ अस नचदे डोगरी च गै एह् सारे